मैंने इस्कूल में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है उनमें से प्रसिद्ध भारतीय विज्ञानोकों के नाम हैं पहला आर्यभट्ट दूसरा डॉक्टर साराभाई तीसरा कल्पना चावला चौथा जानकी अम्मल और पाँचवें ए पी जे अब्दुल कलाम उनके प्रसिद्धयों के बारे में मुझे यह पता है जैसे कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया डॉक्टर साराभाई जो डॉक्टर भाबा के बाद में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं ओर चौथा जानकी अम्मल जो वनस्पति और कोशिका में अध्ययन किया है और पाँचवें अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दूसरे पोखरण परीक्षण के दौरान कलाम मुख्य परियोजना अध्यक्ष थे भारत की सैन्य मिसाइल प्रतियोगिता के साथ साथ इसके नागरिक अंतरिक्ष कार्यामक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने अपने शब्दों और कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनके दिलों को छुआ